हेलो मछरी उँ कोन कोन मछली ए रौहु आओर रुपचन

तऽ गोल्डन काल्हि एतऽ आओर गोल्डनके केना दू सए अस्सी रुपैए दू किलो लैके आओर रहु रौहु लैके हए खानपुर पहुँचैके हए हमको पाँच किलो ठीक हय हँ तऽ ठीके हय ठीक हय